हमारे राज्यों में प्रमुख धार्मिक मनाए जाने वाले त्योहार मकर संक्रांति दीपावली होली जो हम अच्छी तरीके से मनाते मकर संक्रांति में ये चावल का चूड़ा बनता है लाई भी बनती है डुंडा वुंडा बनता है जो तो हम सुबह उठते हैं मकर संक्रांति के दिन सुबह नहाएँगे उसके बाद दाना वाना जो चावल का होता है चूरा लाई डुंडा ये सब खाते हैं और ये हमारे यहाँ क्या होता है कि ये जैसे बहन बेटी इनके यहाँ भी पहुँचाना पड़ता है ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार बहन बेटियों के लिए जो इन्हें बनवा के उनके घर ले जाना पड़ता है

इसके बाद हमारा होता है दीपावली दीपावली में भी हम घर की साफ सफाई शाम को दीपावली के दिन तो सारा दिन साफ सफाई बनाने खाने में चला जाता है शाम को फिर वही बच्चे के लिए पटाखे वटाखे छुड़छुरी ले के आते हैं दिया विया शाम को जलाया जाता है पूजा करते हैं फिर शाम को बच्चे पटाखे वटाखे छुड़ाएंगे जलाएँगे बहुत खुशियों का त्योहार होता है दीपावली जो सारी रात हम लोग पटाखा छुड़ाते हैं जैसे छुरछुरी ज़्यादातर हम लोग जलाते हैं उसके बाद आता हमारा आता है होली होली तो बहुत खुशियों का त्यौहार होता है होली में सारा दिन बनाएँगे खाएँगे घर कि सफाई भी एक दिन दो दिन पहले हो जाती है होली के दिन रंग वंंग सारा दीवारों पे पड़ जाता है हम लोग काफ़ी खुशहाली से होली मनाते हैं हमारी जैसे भाभी हुईं इन सब से देवर भौजाई का ये ज़्यादा हमारे यहाँ होली का त्यौहार मनाते हैं रंग वंग डालते हैं उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रंग डालेंगे और उनका कीचड़ वीचड़ भी डाल देते हैं हमारे यहाँ तो बच्चे भी एक दूसरे में कलर वलर ये सब एक दूसरे में लगाते रहते हैं सारा दिन खाने उस दिन तो खाना पीना बहुत कम ही होता है जो होता है शाम को ही होता है दिन भर तो वही रंग खेलने में चला जाता है और खान पीन भी बढ़िया बनता है उस दिन ज़्यादातर तो गुजिया बनती है हमारे यहाँ होली के दिन जो बहुत हमें पसंद है सभी को पसंद है हमारे यहाँ ये